मेरे घरों में कई सारी किराना स्टोर हैं मैं अपने घर से नजदीकी किराना स्टोर से समान लेता हूँ उसमें कई सारे सामान मिलते हैं जैसे चीनी चावल तेल सरसों तेल नारियल तेल और कई सारी तेल हैं जैसे लगाने वाला रिफाइंड इसके बाद चावल में कई प्रकार के चावल है दाल में कई प्रकार की दाल है जैसे अरहर का मूंग का मसूर हो गया खेसारी हो गया दाल में चना कभी उसके बाद खाने में कुरकुरे है लेज है और शिखाई कई कुरकुरे कॉम कम्पनी का प्रोडक्ट है बिस्कुट में कई सारे बिस्किट कई प्रकार है जैसे ब्रिटानिया हो गया ड्रीम लाइट हो गया पारले जी हो गया और ड्रीम लाइट हो गया गुड डे हो गया और सारी बिस्किट है जो पैकिंग में आती है और खुला भी मिलता है जैसे पाँच रुपये का हो गया दस का हो गया बीस मिलता है और हमरे गाँव के किराना स्टोर में बहुत सुविधाएँ हैं कई प्रकार के चॉकलेट मिलती है मिल्क मिलती है उसमें कई सारी वैरायटी है चॉकलेट में उसके बाद सोयाबीन मिलती है चना मिलता है और मटर मिलती है बिस्किट मिलता है सूजी मिलता है मैदा रहता है कई प्रकार हैं विभिन्न प्रकार हैं मसाले के आइटम भी मिलता है जैसे मिर्ची हो गया धनिया हो गया लहसुन हो गया तुरई हो गया प्याज हो गया आलू हो गया खाने का जो भी सब्जी का जो भी आइटम है हरा छोड़ के सब उपलब्ध है और उसके बाद उसमें हरी मिर्ची हो उसके बाद मसाले का आइटम भी है उसके बाद बहुत सारी है जैसे में चाय पत्ती भी मिलती है नाश्ते में नाश्ते के लिए भी नमकीन है और पोषण पोषण के लिए भी मिलती है जैसे काजू हो गया बादाम हो गया और छुहारा हो गया मुनक्का हो गया किशमिश वो है ये सारी चीज है घरेलू आइटम में जैसे अगरबत्ती हो गया सलाई हो गया और सब क्या आइटम मिलती है हम लोग यह कैश भी करते हैं उधार भी लेते हैं समय समय पर जब पैसा ना रहे तो उधार भी ले लेते हैं और देता भी है पैसा रहे तो उसको चुका भी देते हैं कभी कभी ऑनलाइन पेमेंट भी कर देते हैं यही सब होता है हमरे यहाँ और कई बार हम लोग उधार भी ले लेते हैं उसके बाद कई महीने बाद पैसा भी देते हैं महीना पूरा हो जाए तो उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट भी कर देते हैं कभी कभी कैश भी ले लेते हैं कभी कभी महीने का समान एक में ले लेते हैं छोटा मोटा आइटम लेते रहते हैं हम लोग दुकान से अधिक से अधिक चावल दाल तेल मसाला चीनी चाय पत्ती नाश्ते का समान जैसे बिस्किट कुरकुरे नमकीन पोषण तत्व के लिए सामान ले लेते हैं जैसे कुछ काजू थोड़ा किशमिश बादाम इसे भी ले लेते हैं सब्जी का भी आइटम ले लेते हैं जैसे आलू हो गया प्याज हो गया लहसुन हो गया दाल भी ले लेते हैं दो चार रंग का दाल भी ले लेते हैं मूंग दाल मसूर का दाल अरहर का दाल साबूत दाल भी ले लेते हैं जैसे चना हो गया मटर हो गया यही सब ले लेते हैं और पैसा भी टाइम पर दे देते हैं और समान भी बहुत अच्छा मिलता है हम लोगों का सुविधा भी होता है नई नवेली किराना स्टोर है तो शहर या बाजार नहीं जाना पड़ता है दूर से जो समान लाने की जो झंझट है वह खत्म हो जाती है और यातायात का भी सुविधा है इनसे बचते है यही सब है